पहिलुका समय सस्ता रहय एक पैसा दू पैसामऽ लोक लै बुढ बुजुर्ग जाय रहै कीनकऽ लऽ आबैत रहय सब कुछ जे मिलैत रहै से दशो पाँच पैसा हमरासभ जब होश सम्हारलहुँ तऽ पच्चीस पैसा चलैत रहय पच्चीस पचास पैसा चलैत रहय दश पैसा बीस पैसा ओहिसभसँ कुछु कीनयकऽ मोन होयत रहऽ कीन लैत रही ओकर बाद एक टकहीयो नहि आब अठन्नी चौवन्नीसभ तऽ कहिआ देखैऔ लऽ नहि मिलयए आ एक टकहीया की एक टकहीयोकऽ आब कोनो वैल्यूये नहि छै आब दस टकहीएसँ बात होयत छै पाँच टकहीएसँ बात होयत छै आ ई जे सरकार केनय छै गरीब लोगके जान मारबाक अमीरे लोग सोना चाँदी पहिरतय एतय महग सोना पहिले पहिले सोना कतय सस्ता रहय चाँदी कतय सस्ता रहय पुछैत नहि रहय कोइ एहन एतय सस्ता रहै आ तखनो गरीबसभ नहि पहिरऽ सकैत रहय सोना चाँदी अखनो लोग गरीबसभ सोना चाँदी नहि पहिर सकैत छै सोना चाँदी सरकार सस्ता नहि करतय गरीब लोग की करतै गरीब लोग उहए टीना लोहा पहिरकऽ जिन्दगी बितेतय ओकरासभकऽ शौक नहि छै अमीर जे हेतय उहए सोना चाँदी पहिरतय आँय एना किआ